ہندوستان کے فیسن کے بارے میں میرا یہی خیال ہے کہ یہاں کا فیسن بہت بدل چکا ہے پہلے کے مطابق بہت ہی زیادہ بدل چکا ہے یہاں پہ جو دوسرے ممالک کا فیشن تھا وہ یہاں آ چکا ہے پہل ہندوستان کا مطلب ہندوستان میں بہت سادگی کے ساتھ رہا جاتا تھا یہاں کی عورتیں بچیاں جو بڑوں کے سامنے نہیں آتی تھیں وہ اب یہاں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر گھومتی ہے ہمیں اختیار یہ کرنا چاہیے کہ ان سب سے بچے آج کل کے فیسن کے دور میں تن ڈھکنے والے کپڑوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے ایسے کپڑے بنا بنتے ہیں جو لگتا ہے کہ ادھر سے آر پار دکھائی دیتے ہیں پھر اب شریر کو حصے کیسے ڈھکیں گے یہاں پہ کمپنی کا بھی یہ ہے کہ وہ بھی چھوٹے چھوٹے کپڑے بناتے ہیں جس کے وجہ سے لوگ پہنتے بھی ہیں اور آج کل کا فیشن بہت ہی الگ ہو چکا ہے کیا پھر یہ فیشن انڈسٹری ہمارے یہاں ہندوستان کا فیسن بدلا ہے فلموں کی وجہ سے